تو ایک بار میں نے ایک سن سائڈ کا فوٹو کھینچا تھا جو کہ کافی ڈفرنٹ تھا جیسا کہ بہت ہی کم دیکھا جاتا اس میں پورا جو آسمان تھا وہ ہلکا سا گلابی اور لال تھا اور اس کی جو اس کی جو لائنس تھیں وہ پرپل کلر کی تھیں تو وہ کافی زیادہ ڈفرنٹ تھا اسے دیکھنے کے بعد سب نے کافی تعریف کی تھی اس کو دیکھ کر جو اس کی جتنی بھی اس کی ڈیپ فوٹوز کھینچی گئیں تھیں وہ کافی زیادہ ڈفرنٹ تھی جیسے کہ پہلے کبھی نہ دیکھی گئیں ہوں ہم لوگوں کے لیے وہ ایک نئی چیز تھی جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی تو اسے دیکھنے کے بعد میرے والدین نے میرے پڑوسیوں نے میرے دوستوں نے کافی زیادہ تعریف کی تھی اور ان کا ماننا یہ ہے کہ میں ایک بہت اچھی فوٹوگرافر ہوں جو کہ میں فوٹو کافی اچھے سے کھنیچ سکتی ہوں اور کئی جگہوں کے میں نے جو فوٹوز لیے ہیں وہ ان کی کافی زیادہ تعریف کرتے ہیں ان کی نظر میں ایک بہت اچھی فوٹوگرافر ہوں میرے دوست کافی حد تک مجھ سے ہی فوٹو کلک کرواتے ہیں اور جادہ تر لوگوں کو میرے کھینچے گئے فوٹو کافی زیادہ پسند آتے ہیں اور وہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں جو کہ کچھ میری تعریف سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے کہ بہت اچھے فوٹو کھینچے آپ نے بہت بڑھیا کھینچے ہیں جو کہ مجھے بہت پسند آئے ہیں اس طریقے کے یا پھر میں آپ سے فوٹو کھینچوانا چاہتی ہوں آپ بہت اچھے فوٹو کھینچتی ہیں میرے فیڈبیک میں بہت بہتر باتیں اور کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی اچھے چاہیے ہوتے ہیں ہائی لیول کے تو میں انہیں اکسٹرا اچھے فوٹو اور اکسٹرا اچھے طریقے سے کھینچ کے دیتی ہوں تاکہ انہیں میرے فوٹو اچھے لگے تو اور وہ مجھے فیڈ بیک میں میرے بارے میں اچھا کہیں